खोनादोंना दा आं गस्ला सुनो हरनाया गांब्रै हरदोंमोनना दा गस्लायानो गांसे गैया आं नायजोबबाय गैया गस्लाया गांसे गैया गांथामल' मोनबाय आङो गांब्रै हरदोंमोन आङो नायनानै माने नोङो पेकेटाव जुनानै हरदोंमोन ना न'आवसो नायफैदों

मोजाङै माने आं दासो पेकेटखौ खेवखाबाय पेकेटावनो गैखाया

नोंनावनो थाबोबायदां गांसेआ गांसेल' नायदोदां नोङो आंहा नांगौमोन लै गस्लाया ओमफ्राय नांगौ जानानैसो सुखानाय नालाय गस्लाया ओमफ्राय आंहा नांगौमोन दा टाइमाव आंहा मोनासै मारै जानांगौ जाखो आंहा गाननांगौ नोंसोरो मोजां नायनानै सोआसै दां आंहा दा माखौ गाननांगौ आंहा बेखौ गानथारनांगौ गस्लाया नों खनसे नायफिननो हागोन ना नायफिननो हागोन नामा नोङो नाय मोजाङै नायफिना आंनो माबा कलबेक खालामहरफिनदो दानो नायफिनदो दां नोङो मोजां बिदिथ' जानाय नङा आंहा बियो माने गानथारनां बि गस्लाया आंहा आंनो नांगोन ना बेखौ

आं मानो बिदि खालामनो आंहा गोनां जिखा बियो

गैयै आं मोजां नायखाबाय आंनावनो गैखाया माने फैखायाखै मोनथामल' फैखादों दे होमब्ला नोङो नायनानै खोन्था हरदो दे हेल'